دہلی میں پیروی کیے جانے والے مختلف مذاہب میں ہندو مت اسلام سکھ مت اور بودھ مت جیسے مذاہب شامل ہیں یہ تمام مذاہب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ صحت تندرستی انسان کے لیے ایک بڑی نعمت ہے انسان کو اپنی صحت تندرستی قائم و دائم رکھنے کے لیے صبح صبح اٹھنا چاہیے ہندو مت میں اس کے لیے یوگا بتایا گیا ہے اسلام میں اپنی صحت کو بہتر طریقے سے رکھنے کے لیے نماز بتائی گئی ہے اور الگ الگ مذاہب میں الگ الگ چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور الگ الگ عبادات بتائی گئی ہیں صحت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے یا اپنے بدن کو تندرست رکھنے کے لیے ٹھیک اسی طریقے سے جیسے سرکاری طور پر مشاورت دی جاتی ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی جو باڈی ہے جو آپ کا بدن ہے وہ بہتر طریقے سے کام کرے گا اس کے لیے اسلام کے دعائیں ہیں بہت سارے وظیفہ ہیں اور ہندو مت کے اندر اس کے لیے چار ویدیں بتائی گئی ہیں آدمی ان کا مطالعہ کرے ان کو پڑھے اور اپنے پدن کو تندرست رکھے